हरिमोहन झा मिथिलाके हास्य साहित्यकारमे एक प्रमुख साहित्यकार छथि हुनकर पढ़ने छियनि एकादशी आरो सङ्गे सङ्गे हास्य जेना खट्टर ककाक तरङ्ग ईसभ पढ़ि कऽ हँसी लागल आओर सुनैयोवला सभ जोर जोरसँ हँसल आओर एकर कारण छल ई नहि जे हँसबाक लेल कोनो ओहिमे अनुपयुक्त या एहेन असङ्गत गप लिखल गेल अछि लेकिन मिथिलाके एक जे अहाँके कहियौ जे पक्ष एहन पक्ष जे अन्हारमे छै ओकरा ओ इजोतमे अनलखिन हेँ आओर ओहिसँ भेलै हेँ कि तऽ एतेक सुन्दर रूपसँ ओ हास्य रूपसँ आगूमे रखलखिन हेँ ने जे हँसै बिना ओहिमे नहि रहि सकैत छी आओर इएह कारण भेलै जे ओ किताबमे इएहसभ छल पक्ष जे हमरा हँसी लागल